औ औ मोजाङै दङ

रावनि सायाव आरोखि

औ औ दे

ओरैनोथ' आसाम हिसाबै जोंनाथ' बि टि आर जायो नङा होनबा आर ओरैनो आसामावथ' फ्राय खमानो रायलायो बर' रावखौ जोंनाथ' बे बि टि आर आव फ्राय बर'आनो रायलायो जों बर' मानसिया ओमफ्राय एसामिसफ्रा बुजियो बुजिनाया अब्लाबो बिसोरो रायलाया आरखि जोंनि बर' भासाखौ ओरैनो जोंनि बि टि आरआवथ' जों बर'आनोखा बांसिनानो मेज'रिटी हिसाबै दा जोङो जोंनि ओरै ओनसोलावथ' फ्राय दत'मा ओनसोलावथ' फ्राय बर'खौनो रायलायो बांसिन सोरबा सोरबा ओरैनो बे बेलेग कास्थनि मानसिफ्राबो रायलायो सोरबा सोरबा रायलायो नाथाय जों बर'फ्रानो बांसिन रायलायो आरो

दा बे फेहेरनायनि राहाखौ लानांगौबा माबा मोनसे आफात दङ थ' जेरै जेरै एबसु बर' साहित्य सभा आसलथे जोङो रावखौ जेरावबो गोसारहोनांगौ बा फोथांनानै लाखिनांगौबा साहित्य सभा नङा होनबा बर' जेरै बर' साहित्य सभा एसामासफोरना जेरै असमिया साहित्य सभा दा बेफोर मोजाङै जुदि मावनां हाबाफोरखौ मावलायोबा आङो जुदायावबो रायलायहोनो हागोन जुदानि जायगायाव थानाय बर'फोरखौ रायलायहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो औ रायलायनायावल' एसे फ्रब्लेम जायो नालाय

औ असमिया आसामनि थागिबि हिसाबैथ' जोङो ओरैनो एसामिसखौ रोंखा थारनांगौ दा जाथि हिसाबैसो जोङो बर'खौ रोंनांगौ जायैबाय नालाय

दे सार बिदिब्ला जों दोनथ' लायदिनि नामा दे दे